मैथिली भाषा हमरा बहुते अच्छा लगै छै ई भाषा सभ से अच्छा हइ एहिमे मिठास भरल है अपना संस्कृति भरल हइ अंग्रेजी भाषा सभमे तऽ उतना अच्छा न है लेकिन संस्कृति भाषामे बहुते अच्छा बा अच्छा बात सभ भी बोलल जाइ छै जे बात सभ बात विवाद होइ छै तय्यौ लोक सभ बोलै छै तऽ अच्छे लगैत रहै छै सुनैमे लेकिन अंग्रेजी भाषा सभमे इसभ न अच्छा लगै छै मैथिली भाषा एहिके लेल हमरा सभके अच्छा लगैया हम सभ भी मैथिली भाषा बोलै छी जे हमरा सभके बहुते अपन संस्कृति भाषा लगैया आओर सुनैमे भी अच्छा लगैया हमरा आस पासके भी लोक सभ सभ मैथलियै भाषा बोलै छै अंग्रेजी भाषा बहुत कम बोलै छै लोक सभ यहाँके इसभ भाषा सुनैमे हमरा अच्छा लगै छै आओर भी भाषा सभ बहुते अंग्रेजी भाषा सभ है लेकिन सभ भाषा से अच्छा मैथिली ही सुनैमे आओर बोलेमे लगैत रहै छै इहै कारण है कि मैथिली भाषा हमरा सभके अच्छा लगैया